असां रंधिणे में केतिरा ई बासण कमु आणींदा आहियूं जीअं त कूकरु सिप्री तई ॿाटिलो कूकरु में चांवर ठहंदा आहिनि सिपिरीय में भाॼी ठहंदी आहे तईअ में तरियल भाॼी ऐं पूरियूं तरीन्दा आहियूं ॿाटलीअ में खीर ऐं चाहिं ठाहींदा आहियूं हुन खां पोइ सवाइ रंधिणे में थालियूं कटोरा चमचा गिलास खुरपी खुरपियूं वग़ैरह हूंदी आहिनि